اور سب ہاں ہاں سب ٹھیک ہے آپ بتاؤ کیسے ہو

اچھا اچھا ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا ماس کا ماس کا اچھا اچھا ہاں ہاں جی جی ہاں ہاں ہوٹل تو یہ اپنی گلی میں کر لیتے چوڑی گلی تو ہے ہاں ہاں ہاں چوڑی گلی میں سو کُرسی دو سو کُرسی منگا لیں گے اور آرام سے جو ہے اُسی میں بیٹھا دیں گے دیکھ لیں گے سب لوگ ہاں نہیں ہاں تو گلی میں جو ہے وہ منگا لیں گے ویٹر کو ہی بک کر لیں گے ویٹر منگا لیں گے اور کُرسیاں لگا دیں گے میز لگوا دیں گے اور کام ہو جائے گا جی جی ہاں ہاں ہاں نہیں تو اِس میں جو ہے اپنے گھر میں مشورہ کریے میری رائے جو ہے وہ جو رہے گا وہ ایسا کر لیں گے نا کہ بہتر یہ رہے گا کہ چاول منگا لیتے ہیں تو ترپل ایکسل چاول ہو جاتا اور بریانی کا مسالحہ ہو جاتا اور کیا بولتے ہیں روسٹڈ کا مسالحہ ہو جاتا ہاں پھر جو پھر بنانے والا باورچی بنا لیں گے تو اُس میں برکت زیادہ ہوگی نا ہاں ہاں برکت زیادہ ہوگی اُس میں تو اُس میں جو ہے زیادہ لوگ بیٹھ کھا بھی لیں گے سو آدمی اضافہ بھی ہو جائے گا تو کوئی دقت نہیں ہوگا اگر جیسے مہمان جیسے بڑھ گئے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا ہاں ہاں ہاں تو گھر پہ جو ہے بیٹھنے کے بعد سب لوگ کو بیٹھائیے آپ